हॅलो तुमीन म्हाका फोन बीन केल्लो होय होय काणकोणचेच उलयतां आं मल्लीकार्जून देवळाक कांय आनी खंयच्या देवळाक आं केन्ना येवपाचीं आमगे जात् आमगे देवळा कडेन जात्रा जाता मार्च्या म्हयन्याक बी अशें करून जात्रा जाता मागीर श्रावण म्हयन्याक बीन जेवण आसता देमपारचें आनीक रातीचें आनी पूजा आसता तेन्ना आनीक नाटकां बी येशें कोरून आसता तुका केन्ना येवपा जायें हय जात्रे बी येयल्या बरें आमगेले थंय शिशा रान्नी जाता अवतार बीन जाता भार बी अशें कोरून काडटा आमगे तें देवा आमगे जात्रा दोन दीस उरता सत्र्यान बीन जात्रा उरता आं कितलें जाण येता तर तुमी आं तुमकां देवळा कडेन जर जात्रा पोळोवपा जाय काय आनी कितें पळोवपा बी जाय होय आमगे तशें करून साठ देव म्हण आसा आं आमगे तोळें बीन आसा हांगा आनीक एक वयर एक देवूळ आसा हांगा मात्शें सोपणां चडपाक चडून वचपाक पडटा तुमी खंयची खंयची आं पाडी आं तुमी मागीर करमळ घाटार बी पावतगीर म्हाका फोन कर श्रीस्थळ पावतगीर मागीर एक टर्न घेवपाक पडटा वडा कडेच्यान होय हांव थिंगा वडा कडेन रावतां अ मागीर तुमी तुमकां मेळटा हांव आनी केन्ना येत तर तुमी जात्रेक मार्च्या म्हयन्या मगो आं होय गर्दी खूब आसता हय पूण तुमकां बऱ्याक पडटलें न्हू येयल्यार आं बरें